جی ہاں ہمارے پرانی دلی میں پانی کی بے حد پریشانی ہے یہاں پانی ٹائم سے نہیں آتا کافی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی دن میں صرف ایک ہی بار بار آتا ہے یا ایک ہی ٹائم آتا ہے اور مسلسل ایسا ہوتا ہے کہ پانی دن میں پانچ چھ دن تک نہیں آتا جس سے کہ لوگوں کو بےحد پریشانی ہو جاتی ہے ہاں پر ہماری منصوبہ پارٹیاں صاف صفائی کا وہ دھیان رکھتی ہیں اور کوڑے دانوں کو اور گلیوں کو ٹائم پر صاف کرتی رہتی ہیں پر ہمارے دلی میں یمنا ندی بھی ہے جس سے منصوبہ پارٹی اس کا کوئی بھی دھیان نہیں رکھتی اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتی وہ پہلے ایک خوبصورت ندی ہوا کرتی تھی پر آج اسے دیکھتے ہیں تو ایک بےحد گندا نالے کی طرح وہ نظر آتی ہے